वैसे अ जैसे कि मैं आपको बताने जा रहीं हूँ जो ध्यान प्राणायाम है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि ये आपका योग्यवास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जीवन में जैसे कि मैं कोई चीज अपने दिमाग में ध्यान रखती हूँ बट मैं उसको नहीं बोल पाती हूँ जैसे कि अ जैसे आज मैंने अ कोई अन अ मेरे दिमाग में कोई विचार आया जैसे मुझे सामने वाले के सामने वो विचार रखना है बट वो विचार मैं नहीं रख पाती हूँ उसकी उस विचार को मैं छोड़ कर अन्य बातें जो मेरे अ दिमाग में आती हैं मैं वह मैं बोल देती हूँ जैसे कि अ मेरा जो दिमाग है वो अन्य जगह बंटा हुआ रहता है जैसे कि कहीं की बात मैं कहीं बोल देती हूँ और कहीं की बात मैं कहीं बोल देती हूँ तो फिर मैं अ थोड़ा सा है न भूल जाती हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या विचार रखना चाहिए था सामने वाले के पास क्या विचार रखना था तो जो मेरा ध्यान और जो प्राणायाम है वो मेरा अभी अच्छी भूमिका में मतलब अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहा है तो मैं जितनी से जित अ जितनी भी कोशिश होगी मैं अपनी जो प्रणायाम पर ध्यान है मैं उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश करूँगी अतः मैं अपने जो मेरे विचार हैं वह मैं सही सही जगह विकल्प अ चूज़ करूँ तो मैं वही अ रखूंगी जैसे कि मैं अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का विचार बोल देती हूँ तो मैं उसको थोड़ा ध्यान रखूंगी और जो मेरी अ गलतियाँ हैं जो मेरे विचार में कुछ गलतियाँ हो जातीं हैं जैसे कि मैं सामने वाले को गलत तरीके से बोल जाती हूँ अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाती हूँ तो वह मैं उस पर महत्वपूर्ण ध्यान दूँगी